हमर जे प्रिय चित्रकला अछि ओ मिथिला पेन्टिँग अछि जेनाकी ओहिमे होइ की छै ने की मिथिला के अहाँके कल्चर के बारे मे अहाँके मतलब बतायत अहाँके जे मतलब केना की भेलै ओहिमे होइ छै की अहाँके मतलब बिआह दान या फिर भगवान भगवती के राज सब मतलब भगवानो के हरदम कहल जाइ छै जे ओ मतलब मिथिला सँ ओ जुड़ल रहल छलखिन हेँ ओकरा ने मिथिला पेन्टिँगके तरह सँ जुड़ल जाइ छै ओहिमे होइ छै की नीक जेना अहाँ घरमे बैसू ई नहि जे कतौ अहाँ बाहर जाउ घरमे बैसके अहाँ पाँच गोटे छी तऽ घरमे बैसके अपन अपन मतलब मोन से बनाए सकै छी बैसके एक दूसरा से सिखा सकै छी आइकाल्हि ओ संस्कृति भऽ गेल छै हमरासबके मिथिला के ओ कल्चर अछि जे मतलब घरमे जेना दक्षिण भारत मे अहाँ जायब तऽ ओसब अपन कल्चर नहि छोरै छै तहिना मिथिला पेन्टिँग भऽ गेल हमर कल्चर ई जे मतलब अपन घर मे रहिके अपन संस्कृति के मतलब आइ जेना बिआह मे हमसब कोबर बनबै छियै तऽ ओकर मतलब महत्व तऽ ओ बहुत बेसी छै ओ जरूरी छै हे मतलब ओ हम पहिने ओहिसँ बाहर सँ करबा ली आब तऽ भऽ गेल छै बाहर सँ बनबा लिअ या फेर कऽ लिअ ओ चीज ऊठल जाइ छै तऽ ओ मतलब टाइमपास अहाँके सेहो नहि होयत अहाँके घरके कला जे अछि से घरक कला घरे मे रहत अहाँ अपनो एहिसॅं कऽ सकै छी आबए वला जे छोट छोट बच्चा रहै छै ओकरो ई चीज होइ छै जेना मतलब अहाँ आब ओ अतए ब्याख्यात भऽ गेल छै जे अहाँ मतलब अपन घर मे का डेकोरेशनके लगा सकै छी अहाँ डेकोरेशन करू ओहिसे या फेर सजाउ घर के या अहाँ जेना बिआह तिआह होइ छै मुरन भेल ऊपनयन भेल तऽ ओहिमे मरबा तरबा लेल अहाँके बाहर सँ आदमी मँगाबए परत ईसब सिखला सँ होइ छै ने की मतलब अहाँ अपन काज कऽ सकै छी ओहिसे अहाँके दैनिक पाइयो बचत एहिसे अपन टाइम जे फिजूल मे बैसल रहलहुॅं से काम समय के ऊपयोग भऽ गेल